अॼुकल्ह जी जेकी टेक्नोलॉजी आहे उहा असांखे बज़ारि वञण में ख़रीदारी करण जे तरीक़े खे ॾाढो बदिले छॾियो आहे पहिरीं असां बज़ारि वञी ख़ुदि मुंहुं साम्हूं वञी दुकान ते शयूं वठी पसंदि कंदा हुआसीं चाहे कपिड़ो चाहे जूतो चाहे कुझु बि हाणे सभु ऑनलाइन थी करे सभु हाणे सभु ऑनलाइन थी वियो आहे हाणे हुन सां माण्हुनि जे स्वास्थ्य ते फर्क़ु थो पिए हुन सां छा आहे दुकानदारनि खे बि वीचारनि खे फर्क़ु थो पिए छो की दुकानदारनि जो धंधो नथो थिए हर कुझु ऑनलाइन थी वियो आहे इस्मार्ट मिरर मिन्स डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरे सां माण्हू सभु ॾेखारे था सघनि ऑनलाइन शॉपिंग करे था सघनि त सभु दुकानदारनि खे बि काफ़ी नुक़सानु थो थिए ऐं असांजे असांखे बि नुक़सानु थो थिए उअं असां बज़ारि वेंदा हुआसीं साम्हूं शइ वठी ईंदा हुआसीं पसंदि करे हाणे हू काने हर कोई ऑनलाइन वठणु पसंदि थो करे कैश रजिस्टर मिंस माण्हू पहिरीं रजिस्टर ऑनलाइन थी विया आहिनि सभु कैश रजिस्टर मिंस माण्हू पहिरीं ही हिसाबु पहिरीं डिजिटल कंप्यूटर बाक़ाइदे अची वेंदो आहे हिन करे हाणे हू सभु परेशानु माण्हू थिअनि पिया डिजिटल पुतला बि माण्हू रोबो अॼुकल्ह रोबोट जे थ्रू माण्हू हर कुझु कमु थो करे सघे रोबोट जे थ्रू इलेक्ट्रोनिक रोबोट माण्हू जिते किथे रखी छॾिया आहिनि इलेक्ट्रोनिक रोबोट सां हर कुझु कमु फ़टाफ़ट थो थी वञे पर ही अॻियां हली असां लाइ ॾाढो नुक़सानुदायक आहे हिन करे असां हिन टेक्नोलॉजी खे त ॾाढो बदिले छॾियो आहे जेके असांखे अॻियां हली ॾाढी नुक़सानदायक महिसूसु थींदी आहे